हँ कहियौ ठीक छै खेती चलै छै कोना गहूॅंम लेल गेल खाद लेल गेल बिया आयल पोटाश आयल सब खाद मिलल मिलाके गहूॅंम मे छिटल जाइ छै खेत मे तुम ओ ओहिना बिआ बिआ बिआ अलग सँ लेल जाइ छै खाद अलग सँ लेल जाइ छै बिआ अलग सँ लेल जाइ छै पोटाश अलग सँ लेल जाइ छै फेर बिआ अलग सँ लेल जाइ छै फेर पटौनी परल ताहिमे फेर छिटल जाइ छै हँ पटौनी परल ताहि मे परल अखन तऽ गहूॅंम हँ गहूॅंमक सीजनमे बाग कयल जाइ छै बाग मे वएह खादे गहूॅंम परै छै पोटाश मिलाके छिटलहुॅं अलगो सँ देलहुॅं फेर पटौनी परतै पटौनी मे फेर यूरिया लेबै केल्सियम लेबै जे कोना उपजा धरते उपजा दुआरे ओ छिटबै पटौनी पटौनी सँ पहिले छिटबै एक फेर पटौनी भय जेतै तकर बाद फेर जे पएर धँसतै जेबै खेत देखबै छींटे बला भेलै तब छिटबै यूरिया लै के

हँ हँ हँ हँ हँ हँ ओ सब दै छै घास जरि गेल दबाइ देलक हँ आनिके देलहुॅं तऽ जरि गेल नहि तऽ जेकरा माल जाल रहल तऽ अपन गेल तऽ अपना बचा के गहूॅंम टूटे दुआरे कइयो लेलहुॅं माल खेतै जाके लै अनै छी माल खेतै दोसर के नहिने पैसऽ देलहुॅं नहि जबरदस्ती हँ हँ ओ ओ गोटो तोटो दै देलहुॅं कनी ध्यान ओ

जेना अखन वास्ते गोटे देने छियै जेबै उखारि के लऽ अनबै अपनो साग खेबै मालो के देबै दोसर लए हँ हँ वएह सब करबे की करबे वएह सब होइ छै की हँ फेर तऽ अहाँके हँ हँ गोटे डाललहुॅं तीसिए दऽ देलहुॅं हँ हँ हँ ओतेबा होइ छै हँ वएह सब